हम अपनी बहन और बेटी दोनों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं जिससे बड़ा लाभ है कि उनको वे अपने पैरों पर हो जाती हैं अच्छी शिक्षा की वजह से और हमारा समाज बदलता है बेटियों की अच्छी शिक्षा होने से बेटियाँ पढ़ लेने से वह चाहे बहन व बेटी हो वे पढ़ लेने से उनके एक परिवार नहीं दो परिवार में अ समाजिक और शैक्षिक रूप से निर्भरता आ जाती है उस दो परिवारों पर एक तो आपके परिवार में पढ़ लिख कर आपके घर में अच्छा संचालन उन्होने शुरू किया फिर जिस जहाँ वह शादी होगी वहाँ और बेटियों को बाहर निकालने में पढ़ाने में हमारा समाज हमारे देश में सहयोग बराबरी का सहयोग है उनका और समाज सरकार सब जो है बेटियों को पढ़ाने में पूरी तरह से निर्भरता और तत्परता दिखाती है और है भी हम तो हम तो इसके बहुत बड़े समर्थक हैं कि हमारी बहन जैसे हमारी बहन है वह ग्रेजुएशन की अच्छे स्कूल वह हमने उससे पढ़ाया प उसकी प्राइमरी शिक्षा भी अच्छी प्राइवेट स्कूल से करवाई जो कि हम अब खुद सरकारी स्कूल से पढ़े थे नहीं उसको हमने अच्छी से अच्छे एजुकेशन दी अच्छी पढ़ाई दी ग्रेजुएशन कराया फिर पोस्ट ग्रेजुएट कराया फिर वह अच्छी शिक्षा की है अच्छा से पढ़ती पढ़ाती है अच्छे समाज का संचालक करती है हमारी बेटी है वह भी स्कूल जाती है अच्छी पढ़ाई करती है अच्छे से रहती है और एक मुझसे हमारे देश को हमारे समाज से उम्मीदें हैं कि वे अच्छा करें बड़ा करें और समाज में तमाम लोग कुछ लोग ऐसे है जो बेटियों को बाहर भेजने में बाहर पढ़ाने में कुछ हिचकिचाहट दिखाते हैं पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए उनको तमाम बुराइयाँ है अभी समाज में लोग बहन बेटियों को गलत निगाह से देखते हैं बाहर इसलिए संकोच से लोग बाहर भेजना बाहर भेज के उनको पढ़ाने में थोड़ा सा संकोच करते हैं जो कि ऐसा नहीं है अब तो बदलता दौर है बदलता समाज है हमारा आपका सरकार भी इसमें बहुत सारी जो है योजनाएँ दी हैं बेटियों को अच्छी शिक्षा मिले अच्छा समाज का संचालन करे बढ़ चढ़ कर वह शिक्षा से लेकर हर जगह भाग ले तो यह तभी संभव हो सकता है बेटियों को बराबरी का दर्जा तभी मिल सकता है बेटी हो बहन हो उनको अच्छी शिक्षा दिया जाए तो इससे ज़्यादा बेहतर सबसे बेहतर उनको सबसे अच्छी शिक्षा से ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी शिक्षा दी जाए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी उनकी पढ़ाई की जाए अच्छे से एजुकेशन उनका होने की वजह से जितने हायर एजुकेशन होगा उतनी आगे बढ़ेंगी और जितना बेटियाँ पढ़ लिख लेंगी जितना आगे बढ़ेंगी उतना हमारा समाज सरल होगा उतना हमारी व आने वाले पीढ़ियों के लिए होगा क्योंकि बहन बेटियाँ पढ़ लेती हैं तो कहा जाता है कि पहला स्कूल जो है माता होती है वह बच्चों को घर में भी बच्चों को ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ी हैं तो ज़्यादा से पढ़ा सकती हैं और जो कि यह सबको घर में से लेकर बाहर से लेकर उनका पढ़ना लिखना हर जगह लाभदायक है चाहे वह घर की बात हो चाहे बाहर की बात हो अब तो किसी काम में नहीं हर क्षेत्र में देखा जाए तो अगर उनकी एजुकेशन लड़कियों की अच्छी है तो हर क्षेत्र में वह आगे बढ़ रही हैं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहीं हैं नाम कर रहीं हैं पैसा कमा रही हैं जो परिवार को चलाने में बड़ा सरल साबित होता है तो इससे परिवार की विकास ही होता है उनके पढ़ने लिखने से परिवार का विकास होता है पुरुष तो पढ़ता है चलो विकास होता है लेकिन बेटियाँ पढ़ लेने से विकास डबल हो जाता है विकास की रफ्तार बढ़ जाती है समाज में एक नया बदलाव आता है औ परिवार को जब वे पढ़ लिख कर दो चार पैसे कम चार पैसे कमाने लगती हैं तो परिवार चलाने में बड़ी ही सरलता से आती है इसलिए उनका पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और पढ़ाना बेटियों को बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अच्छा कदम है